हा जय झूलेलाल मां अठ ॾह ॾींहं थिया आहिनि नईं वाशिंग मशीन वरिती आहे पहिरीं वाशिंग मशीन ख़राबु थी वई त उन खे ठाराहिण लाइ वरी जामु ख़र्च ई पियो अचे तंहिं खां सोचयमि त नईं वाशिंग मशीन वठां पर हीअ जेका वाशिंग मशीन आहे न ॾाढी सुठी निकती आहे छा आहे हिन में सर्फ बि घटि थी खपे ऐं कपिड़ा बि सुठे नमूने सुकनि था ॾाढी सुठी क्वालिटीअ जी मशीन मूंखे मिली आहे पाणी बि घटि थो खपे ऐं सभु कमु फटाफटु थो थी वञे

छा आहे अॼु कल्ह घर मे कंहिं खे टाइम कान्हे न त इन करे मूंखे ज़रुरी वठिणी बि पई ऐं प्लस बरसात जो टाइम आहे ऐं कपिड़ा सुकंदा ई न त ज़िदु करे ॿारनि खां वाशिंग मशीन वरिती आहे जीअं कपिड़ा बि जल्दी सुकनि ऐं टाइम बि बचे महिनत बि न लॻे पंहिंजो पाण धोपिजी था वञनि सुकिजी था वञनि ॾाढी सुठी क्वालिटीअ जी मूंखे मशीनु मिली आहे महिरबानी